लेपटॉप हम डेल का लिए उसमें अच्छे से अच्छे रैम बहुत कम थी लेपटॉप हम नहीं ले सकें लेपटॉप के खराब हो गया हमारे बिगड़ने लगें लेपटॉप का रैम कलर नहीं सही है से डैमेज है उस इस्क्रेच है डेल का लेपटॉप नहीं सही है इसीलिए हम लोग लेपटॉप का ज़्यादा न यूज़ करते हैं स्पेसिफिकेसन कारण लेपटॉप हमको नहीं मालूम था हमारे जैसे भाई से पूछना पूछना चाहिए था लेपटॉप के बारे में अच्छी से अच्छी लेपटॉप हमको दिलाते इसी कारण हमको घरवाले बिगड़ने लगते हैं हम क्या करें तो इसीलिए अच्छे से अच्छे जब नॉलेज के लिए सर के पास लेपटॉप की पूछने लगे सर के बारे में सर के बताएँ लैपटॉप में ज़्यादा से ज़्यादा एच पी अच्छा है एच पी के बारे में